हय आमकां बुकींग करपाचें आहलें आमकां आनी दोन दिसांनी गोंयांत येवपाचें आहा आनी आमकां नोर्थ नोर्थ सायड बिची आसा आनी सावथाक बिची आसा त्यो पळोवपाक येवपाक जाय तेका लागोन आमकां एक व्हडलें व्हडलें फाय स्टार थ्री स्टार हॉटेल नाका पूण एक तीं ओल्ड पळय गोंयचीं घरां आसात थिंगासोर आमकां रावपाक जाय कितें आमकां ती ओल्ड घरांनी कशें लोक पोयलें गोंयचे रावताले ते तशें जेवोण हय तशें आमकां जाय गावांत गावांत चॅकीन हय हय दोनूय कडेन आमकां पळोवपाक जाय आमी एट एटलिस्ट आमी धा दीस तरी रावतले गोंयांत आनी आमी ट्रेनीन येतले आनी आमी दोन दिसांनी गोंयांत पावतले तेका लागोन आमकां मातशी आमी वास्को वास्को स्टॅशन पूण ही जी आम आमकां जेवणाची फॅसलिटी जी आमकां जेव ऑके पूण ही हॅलो आमकां जी आमचीं देवळां आसात गोंयची गोंयांत तुमचीं जी देवळां आसात तीं आमकां पळोवपाक जाय तशें जी आमकां जेवण आसतले तें आमचें सादें सो तुमी गोंयांत कशें पयले तयार कोत्ताले जवोण घोरांनी कोशें कोत्ताले जावं गांवठी सोगलें आमकां गांवठी आमकां दोनूय जेवणां जाय आमकां वॅजूय जाय आनी नॉन वॅजूय जेवण जाय आनी तें आमकां म्हणजे गोंयांत कशें घोरांनी कोत्ताले तें बाशेन आमकां जेवण जाय ऑके ऑके

ऑके ऑके ऑके सर थेंक्यू ओके ओके